जी दादा हां बढ़िया दादा जय झूलेलाल जी दादा जी जी जी जी जी जी हा हा मिली वेंदा दादा हूं मिली वेंदा मिली वेंदा दादा मिली वेंदा दादा सभु मिली वेंदा हिक ॿारनि जा आहिनि उहो त हुनमें त अठावीह टीह ॿटीह ऐं चौटीह हीअ त सैट हीअ त सैट ई मिलंदो तव्हांखे बाक़ी हा बाक़ी वॾनि में जेको मर्जी साइज़ वठी वठो हुनमें तव्हांखे मिलंदो चालीह ॿाएतालीह चोएतालीह ताईं टे साइज़ मिलंदा हुनमें ऐं जेके गरम सीटर आहिनि ऐं ॿारनि जी ॿारनि जी टोपी बि अ तव्हांखे मिली वेंदी वॾनि जी बि टोपी मिली वेंदी ऐं ग्लबस ग्लबस जेके असां वटि हूंदा आहिनि दादा ऊनी हूंदा उहो लैदर में न हूंदा उ ऊनी हूंदा असां वटि हा हो सभु मिली वेंदा तव्हां त त क्वांटीटी मूंखे हिक वारी न लिखी करे तव्हां वाट्सअप करे छॾिजो और अ वॾनि में केतिरा खपनि ॿारनि में केतिरा खपनि ऐं नंढनि में केतिरा खपनि त ईअं करे तव्हां मूंखे क्वांटीटी लिखाए छॾिदो नी त मां तव्हां मगर ईंदो मां वटि कॾहिं अॼुकल्ह में अॼुकल्ह में ईंदो नी तव्हां दादा अची वञिजो डिस्काउंट करे छॾिदासि असांजो होलसेल जो आहे रिटेल जो बियो आहे तॾहिं बि अची वञिजो तव्हांखे जेको बि मानु समानु हूंदो तव्हांखे करे छॾदासीं हा मिली जी जी वॾी क्वांटीटी थींदी त ओतिरो ई तव्हांखे वॾो फ़ाइदो बि थींदो ओतिरो

मां लोकेशन मां लोकेशन मोकिले छॾिंदोमाव मगर मूंखे नी हिक वारी तव्हां लिखी छॾिजो की तव्हांखे ॿारनि जा केतिरा खपनि वॾनि जा केतिरा खपनि टोपियूं घणी खपनि ऐं मफ़लर बि हूंदा आहिनि असां वटि मफ़लर मां अच्छा अच्छा हूं हूं हूं उहो त काई ॻाल्हि न आहे दादा तव्हांजी दुकानु आहे जॾहिं मर्जी अचो दुकानु तव्हांजी असांजी असां बि ग्राहकनि खे वेलकम असांजे ग्राहकनि खे सभिनी खे अठे वजे ताईं मां हूंदो आहियां

ठीकु आहे दादा जय जय जय जु जय झूलेलाल दादा जय झूलेलाल ओके ओके ओके